हमारे पास गाय है उस गाय को हमको जो है सेवा करते हैं उसको खिलाते पिलाते हैं उसको सफाई से रखते हैं और मान लीजिए कही जाना है रिश्तेदारी में तो अपने बेटे को अपने बहू को कहते हैं कि इसको देखो मेरे जैसे मैने किया उस तरीके से जो है देख रेख करना और देख रेख करते हैं और उसके बाद जो है अगर कोई तकलीफ हो जाता है हमारी गाय को उसको डाक्टर को बुलाकर दवा कराते हैं गाभिन है गाभिन हो गई और उसके बाद वो जो है कोई तकलीफ हो गया और उसके तकलीफ होने के बाद डाक्टर को बुलाया डाक्टर ने दवा सुई किया नहीं ठीक हुई मर गई उसको देख कर के हमको बहुत चिंता हुआ कि हमारी इतना मेहनत बेकार हो गया इतना सेवा हमारे परिवार वाले हमारे बहू बेटे किए हम किए और डाक्टर आए दवा भी किए दवा करने के बावजूद भी वो नहीं बची गाय और जो है उसको उनको देखकर के परिवार वालों को देखकर के बहुत चिंता हुआ और उसके बाद दूसरी जो है गाय को ले आए उसको भी जो है काफ़ी ठंड से देख रेख करते हैं उसको देख रेख करने के बाद अगर कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं तो उसको अपने परिवार वालों को बहू बेटे को कहते हैं कि देखो इसकी सफाई बहुत अच्छे ढंग से करना और वो लोग अपने जो है गाय को अच्छे ढंग से देख रेख करते रहते हैं और उसके बाद अगर कोई भी तकलीफ होता है गाय को तो डाक्टर को बुलाकर के उसका इलाज कराते हैं अच्छे ढंग से इलाज कराकर के और जो है उसके खाना जो है चारा जो है अच्छे ढंग से खिलाते हैं उसको गर्मी के समय में नहलाते हैं जाड़े के समय में उसको कपड़े से जो है ढक देते हैं ढकने के बाद और जाड़े से बचाते हैं और अपने गाय को अपने परिवार वालों को अपने बहू बेटे को कहते हैं कि देखो अब एक तो मर गई दूसरी है तो इसको ज़्यादा देख रेख करना नहीं तो ऐसे बार बार हम कहाँ तक खरीदते रहेंगे और